वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग हमने अपने दोस्तों में रिश्तेदारों या मैंने खुद ने अध्ययन करने के लिए काफ़ी बार किया है जो कि हमारे गुरु हमें पढाने के लिए हमारी कक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारा अध्ययन पूरा करवाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कोरोना के टाइम में काफ़ी बार किया है और इस समय में हम अपने दोस्त रिश्तेदारों से जब आपस में मिलजुल नहीं पा रहे थे बाहर जाकर जब हम उनसे इसी माध्यम से काफ़ी सही तरीके से बात कर लेते थे और यहाँ काफ़ी सही भी है क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह पर काफ़ी आसानी से कुछ ही सेकंड में बात कर सकते हैं चेहरा हमें काफ़ी अच्छी तरीके से एक दूसरे का दिखाई देता है और इसके काफ़ी अच्छे फायदे भी हैं जो कि लोग बाग लाभ उठाते हैं इसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है जो कि इसे हम कभी भी कहीं भी और बिना पैसे खर्च किए उपयोग कर सकते हैं लेकिन कुछ चीज ना पसंद भी है जो कि है अगर नेटवर्क दिक्कत दे जाता है तो हम अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं